ओइ आब' नोंनाव साहा रं दं नामा बाल मोजां न'आव बानायनायफोर साहा रं दंबायबायो बेनिफ्राय मा ए नैहाय आंहा दाखालि फिसाज्लाया हाबा जादों नालाय बिसनासारा थांनो नागिरदों साहा रं मोजां नांगौमोनहाय आब' दस केजि सो दस बार' केजि सो मोजां नाङो दा मोजां नाङो दा साह रंआ साहा रंआ मोजां नाङो बार' केजि सो नांगौमोन दस बार' केजि औ बार' केजि सो नांगौमोन ओमफ्राय ओमफ्राय मा दामनि फानो केजि आवलाय सेरसेयाव जेनेबा आत्स'थार आयु एसे खमायदो मा बार' बार' केजि लायगोन नालाय इसे खम इसे खमायदो दामखौ खमायदो इसे औ बार' औ आं बार' केजि लायगोन नालाय इसे कम खालामदो दे नों जेनेबा बेसेबांनि हरगोन इसे मानि बेसेबांसिम मा

एसे खमायबावदो मा बार' केजि गाहाम लायनाय बार' केजि गाहाम हाजिराबाबोथ' बारा दाम बारा दाम लायाखोमा माबानायाव सुहोहैनायाव बारा दाम लायाखोमा आब' सुहोहैनायाव बारा दाम लायाखोमा बुरजा लायो नामा ओमफ्राय खानायावलाय बेसेथो लायो औ खानायाव बेसेबां हो नङा मा मा दामनि खाहोयो होन्दों आं जेनेबा हाजिराखौ सासेयाव बेसे औ औ आयु एथ' दाम जायो आरो ओ ओ दाम थांदों ए आङो बे आं बिदि दाम थाङाखोमा सानदों फिसाज्लाया आंनो आब' नै साहा रंखौ मोजां माबानानै हरदे आं गाबोन लायगोन आं माबायाव थांगोन एगार'तासोआव लायगोन आङो साहा रंखौ औ औ बार' केजि ल' लाबोनोसै आङो बार' केजि इसे माबानानै दोनबानो जाबाय नों सुनानै मोजांखौ औ बे आलासि जाहैनायाव लांनाय नालाय फिसाज्लायाबो हजोंहाय बिखुनजोनि गामिनिफोरा बिखुनजोफोरा साहा रं सोमनानै थावाबा गाज्रि मोनबायबायगोन ना अ जावैसोया साहा रंखौनो मोजांखौ लाबोआखै होनना बुंजाबायगोन ना आंना फिसाज्लाया ओरैनो दे होनबालाय मोजां औ मोजांखौ हर आब' बासिनानै मोजांखौ दे नों गायदोंमोन आरो न'आव न'आव गायफुनाय दा बेनिफ्राय कय बोसोर जाखो नोङो स्टार्ट खालामनाया आब' कय बोसोर जाखो नोङो साहा बागान खालामनाया जेनेबा बोसोर बेसे जाखो साहा रं बानायनाया बेसे गोबाव जाखो होन्दों आं नों साहा बागान खालामनाया आब' बेसे गोबाव जाखो होन्दों आं जेनेबा नों बागान खालामनाया साहा बिलाइ गायनाया बेसे गोबाव जाखो होन्दों आं आब' साहा बागान खालामनाया बेसे गोबाव जाखो होन्दों आं नोंखौ बिदि बागान खालामनायखौ होन्दों आं साहा रं बागान खालामनाया खोनायाखै बेसे गोबाव जाखो होन्दों आं जेनेबा साहा बागान खालामनाया आब' साह बिलाइ बागान खालामनाया नोङो ए होनब्लाथ' ए दुइ बिगा ए होनब्लाथ' द्लाम साहा मोनो नोङो होनब्लालाय जि खामायो नोङो दे होनबालाय बे देनानै फोराननायखौनो हर आब' दोनो ओ ए बे थालिर बिलाइयाव थालिर बिलाइआव होना दोनलायनांगौ आरो ए दे दे मोजां अ बे न'आव देनायखौनो हर आब' होनब्लालाय दे बै साबसिनखौनो हर होनब्लालाय आब' औ

ए दे दे औ औ औ दे दे दे होनब्लालाय नों बे न'आव देनायखौनो हर औ

गाबोन लायनानै आलासि जानोसो थांनांगौ समफोर फिसाज्लाया आथमंग'ल दङ नालाय आलासि जानोसो आलासि जानायावसो लांगोन बिहाव बिखुनजोनावसो बेवहायसो नांगौ नालाय आङो बेनिखायनो मोजां दामि देनायफोर नागिरदों नोंनाव औ औ दे होनब्लालाय बे देनायखौनो हरदो आब' मोजांखौ बासिनानै हरदे बार' केजि माबाथार औ दे होनब्लालाय आब'